जय झूलेलाल अॼु मां तव्हांखे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ पंहिंजी सिंधी भाषा जे बारे में ॿुधाईंदमि सिंधी भाषा पाकिस्तान ऐं भारत जे सिंधी माण्हू द्वारा इस्तेमालु थियण वारी भाषा आहे ईअं हिकु इंडो आर्यन भाषा आहे माण्हू ऐं सिंधी भाषा ॿिनिनि जा नाला सिंधु नंदीअ जे मथा रखिया विया आहिनि सिंधीअ जा घणा अखर संस्कृत जे मूल आहियां आहिनि अ अरबी फारसी ऐं उर्दू जा बि अलाए घणा शब्द इनमें किया खया विया आहिनि हिंदी ऐं अंग्रेजी मां बि अलाए घणा शब्द सिंधीअ में खया विया आहिनि पाकिस्तान में जीअं सिंधी माण्हू आम आहिनि ईअं असांजे भारत में देवनगरी आम आहे पर हो मूंखे जो पो हिंदू महिलाउनि जे लाइ कियो वियो आहे ॾिसण वञ त अॼु सिंध माण्हू सिंधी भाषा केॾी बि अॻियां वधी वई आहे ॾिसण वञ त दरबारि खुली विया आहिनि एॾा ऐं दरबारनि में दवा खाना बि जिते पंहिंजो सिंधी माण्हू वञी करे पंहिंजो इलाज कराए थो सघे मुफ़्त ऐं हो बि थी सघे थो ओतिरे घटि पैसा मुफ़्त में बि कराए थो सघे ॾिसण त पंहिंजो इस्कूल खुली विया आहिनि सिंधी जिते सिंधी पढ़ाइण में थो अचे ॿार सिंधी पढ़ी अॻियां वधनि जिते ॿार ॻाल्हाइण भुलजी विया आहिनि सिंधी ॿोली त सिंधी पंहिंजो सिखी बि वञे पढ़ी बि वञे ऐं पंहिंजो सिंधी भाषा खे अमरि रखे अॻियां वधाए अॼुकल्ह जी जनरेशन त सिंधी ॻाल्हाइण ई भुलजी वई आहे हुते पंहिंजे भाव भेनरुनि जो फ़र्जु आहे की ॿारनि खे सिंधी सेखारे सिंधी पढ़ाए ऐं सिंधी इस्कूलनि में बि विझी करे उनखे अॻियां वधाए करे ॾिसण वञो त पंहिंजे ॿारनि मेंमश जीअं सतसंग थींदा आहिनि मां जीअं माण्हू खे अनाज ॾींदा आहिनि ईअं जेतिरो थी सघे ओतिरो भावरु भेनरुनि खे स्पोर्ट करे उन जो सेवा कई वेंदी आहे सिंधी हिक ॿिए जा लाइ हिकु थी करे रहंदा आहिनि ईअं ई पंहिंजी सिंधी भाषा अॻियां अमर रहंदी